جی کیا حال ہے آپ کا میزبان ریسٹورینٹ سے بات ہو رہی ہے جی جی جی جی فہد بات کر رہے ہیں جی مجھے یہ جاننا تھا کہ آج کے دن آپ کے یہاں کون سی خاص ڈشیز ہیں جو میں آج کھانے کے لیےآپ سے منگوا سکتا ہوں اچھا اچھا اچھا مندی بھی رکھتے ہیں آپ اچھا تو ایسا کیجیے کہ ایک پلیٹ مندی اور ایک پلیٹ قورمہ اور دو روٹی اور تھوڑی سی چاول آپ پیک کروا دیجیے اور اسے اوکھلا کے پاس اوکھلا ہیڈ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں برائے کرم وہاں پر آپ ہمیں پہنچا دیجیے دس منٹ لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں شکریہ